میں نے ایسے تو اپنی لائف میں بہت ساری پکچرس وغیرہ کلک کی ہیں پر ان میں جو سب سے زیادہ اک یادگار لمحہ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بتانا چاہوں گی اک بار ایسا ہوا تھا کہ ہم سب باہر گھومنے کے لیے گئے تھے دوست لوگ پھر وہاں پہ اک نا پیڑ تھا اس پیڑ پر نا ایک پکشی بیٹھا تھا وہ کبوتر بیٹھا تھا ٹیک ہے تو وہ کبوتر نا کچھ اس طرح سے ڈائریکشن میں شام کا موسم تھا تو اس کا جب فوٹو کلک کیا نا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور وہ جو نظارہ تھا نا اس کے بیک پیچھے کا وہ بہت ہی بیوٹیفل آ رہا تھا تو وہ ایک الگ سا ہی پکچر بنا تھا وہ ایک دم ریئل لگ رہا تھا تو یہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پکچر ہے تو جب وہ میں نے اپنے گھر والوں کو دکھایا اپنے والدین کو دکھایا تو ان کو بہت زیادہ مجھ پہ پراؤڈ فیل ہوا اور ایسا نہیں ہے میں نے پکچرس کے لیے میں نے ایسے بہت سارے کام کیے ہیں جن کو جس کی وجہ سے میرے گھر والے والدین مجھ پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور میں آگے بھی ایسے ہی ان کا سر فخر سے اٹھاتی رہوں گی میری کوشش یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے کام کروں اور انہیں فخر محسوس کراؤں